में सांबा दी रौह्ने आह्ली आं ते साढ़े इद्धर बड़ी सारी ट्रडीशनल डिशां बनाई जंदियां जियां कि घ्यूर होइये फिर घ्यूर दे इलावा अस आटा ते गुड़ पाइयै ओह् बनाने न मिट्ठे बब्बरू बनाने न होर बी अस बड़ी सारी ऐसी ऐसी अस चीज़ां बनाने न ते में सांबा दी आं ते मेरे मामू घर जम्मू बिच न उद्धर उद्धर बी थोह्ड़ा बनाने दा तरीका जेल्लै में दिक्खेआ थोह्ड़ा अलग ऐ ते साढ़े सांबा च थोह्ड़ा अलग ऐ ते जियां जियां की मेरी मम्मा जियां की जम्मू दी ऐ ते उआं में थोह्ड़ी थोह्ड़ी उद्धर दियां चीज़ां बनाना सिक्खी दी आं इद्धर चीज़ां बनाना सिक्खी आं घ्यूर बनाना सिक्खे में अपनी मम्मा कोला जेल्लै में छोटी ही ते उल्टे पुल्टे बनाना में थोह्ड़ा ते ओह् कोशिश करदी ही बनाने दी ते मेरे कोला नेईं बनदे हे हून बनाई लैन्नी आं ते उंदा सोआद देहीं ते खंड कन्नै होंदा सोआद ते बड़ा अच्छा औंदा ऐ ओह्दे बाद बड़ी सारी होर बी डिशां होंदियां गर्मी दिनें साढ़े इद्धर माकड़ियां होंदियां न ते इंदा छच्छा बनान्ने आं ते बड़ा सोआद होंदा ओह् बड़ा मज़ा आंदा ऐ खाने दा ते एह्दे इलावा होर बी मेरे ताऊ जी में इंदे कोला कड़ाह् बनाना सिक्खेआ कि कियां कड़ाह् बनांदे न होर बी बड़ी सारी बड़ी सारी गै चीज़ां न जेह्ड़ी साढ़ी जम्मू च कुछ दिन च आंदियां न होर बनाई जंदियां न ओह्दे इलावा आचार बनांदे न अम्ब दा उसदे इलावा ओह्दे इलावा अम्बल साढ़े इद्धर दा साढ़े जम्मू दा अम्बल सब तू जादा फेमस अम्बल ऐ खजूरां बनांदे न ते एह्दे इलावा सत्तू दी चटनी बनांदे न सत्तू दी चटनी बी बड़ी गै सोआद होंदी ऐ ते अम्बल ते इद्धर दा मतलब कि फेमस ऐ साढ़े पूरे जम्मू बिच अस कुदै बाहर बी जन्ने आं ते उनेंगी सनाने आं कि बाहर दी साढ़े कोई उद्धर आंदा ऐ ते अलस अगर उनेंगी अम्बल खलान्ने आं ते बार बार आखदे कि अस जेल्लै आह्गे ते स्हानू बी बनाना सिक्खाओ ते अपनी बाह्रली स्टेट' च बी जाइयै ओह् बनांदे न बड़े गै बोलदे न कि बड़ी सोआद रुट्टी होंदी ऐ इद्धर सगलै दी दाल एह् सगलै दी जेह्ड़ी दाल होंदी सगलै बिच बनाने आह्ली बड़ी ओह् इद्धर दी बड़ी फेमस ऐ फिर होर बी अजें मेरे दमाग च निं चीज़ां आवा दियां पर सोआद साढ़ा बड़ा इक्क जम्मू कश्मीर दा इक्क बड़ा निहां साढ़े जम्मू दा में आक्खां ते जेह्ड़ा में अज्ज तक्क ट्राई कीता ऐ मेरे घ्यूर ते मेरे सत्तू सब तों जादा पसंदीदा न होर खजूरां बी मिगी बड़ियां पसंद न मेरी मम्मा मिगी अस ते बनांदे रौहंदे ते मेरे आस्तै बनांदे रौहंदे ओह्दे इलावा ब्याहें च साढ़े इद्धर ओह् बनांदे न नमकीन मट्ठियां बनांदे न होर शक्करवारे शक्करवारे होंदे न ओह्बी साढ़े ब्याहें च बनाना ते मतलब कम्पलसरी ऐ ओह् ब्याह् शक्करवारे निं बनाओ ब्याह् अधूरा ऐ ते शक्करवारे निं मतलब उंदे ब्याह दा मज़ा निं ऐ शक्करवारे ते अम्बल एह् दौ चीज़ां मस्ट न साढ़े डोगरी ब्याह् च शान ऐ ते होनियां गै होनियां चाही दियां न ते एह् बड़ी सारी चीज़ां न जियां तुसें मिगी नांऽ लै दा ते कुकिंग गल्ला ते बड़ा शौक हा होर में सिक्खेआ बी होर में हून करनी ऐ मतलब नॉर्मली जेह्ड़ा लोकें दे घर खाना बनदा ते में ट्राई करदी आई की में रोज़ कुछ ना कुछ बनांऽ जियां की में अपने भापा कोला बी सिक्खेआ ऐ ते गुरगुले गुरगुले बनाना में अपनी भापा कोला सिक्खेआ होर मेरे भापा बी बड़ी अच्छी कुकिंग करदे आ होर उंदे कोला बी में बड़ा कुछ सिक्खेआ ते बाकी इक्क साढ़े इद्धर सत्यानारायण दी पूजा होंदी ऐ ओह्दे बिच जेह्ड़ा प्रसाद चढ़दा ऐ ते उसी बोलदे न चूरन आटै दा बनदा ऐ ते ओह्बी बड़ा सोआद होंदा ऐ ते कदूं उसी बनांदे न ते ओह्बी बड़ा सोआद ई होंदा सत्यानारायण दी जेल्लै पूजा करदे आं ते ओह् उद्धर चढ़दा ऐ इंया गै बड़ी सारी चीज़ां न जेह्ड़ियां हून मेरे दमाग च बी निं हैन आवा दियां ते फिर बी में कोशिश करा नी आं याद करने दी